हा संस्कृती ऐं पहचान जी रक्षा करण लाइ इहे पारंपरिक जेके नृत्य आहिनि डांस आहिनि उहे सांस्कृतिक विरासत ऐं पहचान जा प्रतीक आहिनि इन्हनि खे सुरक्षित रखणु हिफ़ाजत सां रखणु माना पंहिंजी जड़ियुनि सां गॾु रहणु आहे त इन करे इन सां इन खे अपनाइण ॾाढो ज़रूरी आहे इन सां पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान ॾिनो वञी सघिजे थो पियो हाणे जेको पारंपरिक नृत्य जो माध्यम आहे उन जे माध्यम सां नई टहीअ खे पंहिंजे इतिहास पंहिंजे रीति रिवाज़नि ऐं पंहिंजे परम्पराउनि जी जानकारी थी मिले पई हाणे जेके सामूहिक नृत्य थींदा आहिनि उन सां गांवनि में जेके गांवनि में सामूहिक नृत्य थींदा आहिनि उन सां गांवनि में मेल झोल वधे थो सहकार थो वधे एकता थी वधे पई इहे नृत्य पर्यटन ऐं सांस्कृतिक आयोजननि लाइ या उन्हनि जे ज़रिए आजीविका जा साधन बि था ठहनि पिया छो त जीअं माण्हू डांस करे थो त जंहिं मौक़नि ते करे थो त हुते स्टॉल्स बि लॻंदा आहिनि उते ॿियां बि कमु थींदा आहिनि त ॾिसणु वारा ईंदा आहिनि त जेके स्टॉल्स में ईंदा वधंदा टिकेटूं लॻंदियूं त उन टिकेटियुनि सां जेकी आमदनी थींदी उहो बिल्कुलु वाधारे जो कारणि थी सघे थी कुझु ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे ध्यान में रखी करे इन खे बहितर बि ठाहे सघे थो जीअं संगीत वेशभूषा या प्रस्तुती करण में नंढा नंढा बदिलाउ आणे मंच ते सजावट लाइटिंग या डिजिटल मीडिया जो इस्तेमालु करे इन्हनि डांस जे रुपनि खे चङे दर्शकन ताईं पहुचाए सघिजे थो या वर्कशॉप थिए स्कूलनि में कोर्स शुरू थिए कैंप्स लॻनि ऐं इन सां छा थींदो आहे की जेको सांस्कृतिक आदान प्रदान वधंदो आहे ऐं माण्हू हिक ॿिए सां जुड़ाव महिसूसु कंदा कंदो आहे त इन करे मूंखे लॻे थो पियो की ग्रामीण समाज में ग्रामीण समुदाय में पारंपरिक डांस रूपनि खे जीअं जो तीअं ठाहे रखणु ॾाढो ज़रूरी आहे छो त उन सां असांजी सांस्कृतिक विरासत ज़िंदा रहंदी ऐं ॿियो असां इहो संदेश पंहिंजे पीढ़ीयुनि खे ॾेई सघंदा आहियूं ऐं असांजी पीढ़ी इहा सम्झंदी की असांजी इहे डांस रूपनि जी जो महत्व छा आहे उन जो औचित्य छा आहे छो असां इन खे क़ाइमु रखणु घुरिजे जीअं हाणे असां छेॼ सिंधी सि छेॼ ई कंदा आहियूं त इन छेॼ जो छा कारणि आहे छा महत्व आहे छो कंदा आहियूं कीअं कंदा आहियूं इहो सभु असांखे अगरि जे हीअ क़ाइमु रहंदी इहे परंपराऊं क़ाइमु रहंदी यानि जेके डांस रूप आहिनि इन्हनि खे क़ाइमु रखंदा त सम्झो असां उहो पंहिंजी पीढ़ीअ खे बि उहो हस्तांतरित कंदासीं